ہمارے گاؤں میں گھریلو علاج ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں یہ گھریلو علاج کام آتے ہیں کبھی ان گھریلو علاج کے ذریعہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان گھریلو علاج سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن تھوڑی راحت مل جاتی ہے ہاں بیماری مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی ہے تو گھریلو علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑتا ہے انہیں گھریلو علاج میں گھٹنے کے درد کا بھی علاج شامل ہے جو ہمارے گاؤں میں کیا جاتا ہے اور یہ کافی حد تک مقبول بھی ہے یعنی اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے گھٹنے کے درد کا علاج درد کی شدت اس کی وجہ اور مریض کی صحت کی حالت پر منحصر ہوتا ہے عام طور پر گھٹنے کے درد کے علاج کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک آرام گھنٹے کو زیادہ دباؤ سے بچائیں اور آرام کریں زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کریں نمبر دو برف برف کی تھیلی درد اور سوجن کو کرنے کے لیے برف کی تھیلی کا استعمال کریں برف کو پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے لگائیں نمبر تین کپڑا باندھنا درد کو کم کرنے کے لیے لچکدار بینڈیز یا کپڑا باندھیں لیکن بہت زیادہ اس کپڑے کو تنگ نہ کریں نمبر چار ورزش گھنٹے کی مضبوطی اور لچک وزن بڑھانے کے لیے مخصوص ورزشیں کرنا مفید ہو سکتا ہے اس سے گھٹنے کا درد کم ہو سکتا ہے نمبر پانچ وزن میں کمی اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ زیادہ وزن گھٹنوں پر دباؤ ڈالتا ہے اور درد کو بڑھا سکتا ہے نمبر چھ معاشرتی اور طرز زندگی میں تبدیلیاں روزانہ کی زندگی میں احتیاط سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے میں احتیاط کریں اور اسی طرح زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں زیادہ وزن اٹھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر درد زیادہ لمبے عرصے سے ہے اور وہ درد مسلسل بڑھ رہا ہے اور کم نہیں ہو رہا ہے اوپر بتائی گئی تمام تدبیروں کے بعد بھی اگر درد کم نہیں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ صحیح وجہ معلوم ہو سکے اور مناسب علاج کیا جا سکے گھٹنے کے درد کا علاج مختلف ہو سکتا ہے اس لیے بہتر ہے کسی ماہر ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ آپ کے لیے بہترین علاج منتخب کیا جا سکے اور آپ گھٹنے کے درد سے محفوظ ہو کر ایک سکون و آرام کی زندگی گزار سکیں